اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہمارے معاشرے کے تعمیر و سدھار میں خواتین کا اہم کردار ہوتا ہے جس کی بنیاد پر تعلیم یافتاؤں اچھے معاشرے کو کا کیفیت تک بہتری ہوتی ہے ابھی معاشرہ خواتین کی حمایت و تائید نہیں کرتا جو ہمیشہ و رسم کو اپنا مشغلہ بناتے ہیں ایسے خواتین کو معاشرہ معیوب نظروں سے گرا گراتا ہے ناچنے اور ہمیشہ مجہول رہنے والی خواتین سماج و تعمیل یافتہ لعنت بھیجتا رہتا ہے